میرا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے کیوں کہ اس میں اچھی ورزش ہوتی ہے بھاگ دوڑ کافی ہو جاتی ہے اور میرا پسندیدہ کھلاڑی وراٹ کوہلی ہے کیوں کہ وہ جم کر کھیلتا ہے اور جب پچ پر جم جاتا ہے تو اس کو آؤٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور میدان کے چاروں طرف شاٹ کھیلتا ہے اور اس کے شاٹ بہت اچھے ہوتے ہیں دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں لگتا ہے کہ کوئی ہندوستانی شیر کھیل رہا ہے